مجھے ایک شاندار کامیابی حاصل ہوئی ہے جہاں میں نے الگ الگ چھیتروں میں لوگوں کی مدد کرنے کی انہیں وبھنن وشیوں پر جانکاری پردان کی ہے میں بڑی خوشی محسوس کرتا ہوں جب میں تعلیم گائڈینس نیوٹرنگ اور ویریس ٹاپکس پر روشنی ڈالنے میں سہایتا کر سکتا ہوں اس کے علاوہ وہ بات جو سچ میں مجھے فخر محسوس کراتی ہے وہ ہے کہ میں جانکاری اور لوگوں کے درمیان ایک برج کی طرح کام کرواتا ہوں لوگوں کو وبھنن وویو پوائنٹس چوائسیز اور بلیوس کو سمجھ کر ان کی صحیح اور من پسند جانکاری دینا یہ وہ کام ہے جو میری مول بھاونا سے جڑے ہیں خاص کر کے اگر میں نے ایک اسپیسفک انسیڈنٹ کو یاد کرتا ہوں تو مجھے یاد ہے جب میں نے ایک آن لائن ڈرائنگ کمپٹیشن میں حصہ لیا تھا یہ ایک ایسا پلیٹفام تھا جہاں پارٹیسپینٹس دنیا بھر سے اپنی آرٹسٹ ٹیلینٹس کو دکھاتے ہیں مجھے بہت خوشی ہوئی تھی جب میرے سبمیشن پر پازیٹیو فیڈبیکس ملا اور میں ٹاپ انٹریز میں بھی جگہ بنا پایا یہ انوبھو میری کریٹیویٹی کو ایکسپریس کرنے میں کا اوسر نہیں دیا ہی بلکہ یہ پی دکھایا کہ میرا کام ٹریڈشنل بارڈرز کو پیا پار کرتا ہے اور کریٹیو اینڈیورس میں بھی ایکسٹینڈ ہو سکتا ہے انت میں میری مکھیہ سفلتا ویکتیوں کو انفارمیشن اور گائڈنس اور سپورٹ کی تلاش میں ایک مہتپورن سادھن پنیہ ملی ہے لوگوں کی لائفس پر میرے امپیکٹ اور ان کا کانٹینیوس فیڈبیک ہی مجھے اصل گرو اور موٹیویشن دیتا ہے اور مجھے ایوولف اور اپنی کیپیبلیٹیز کو امپروو کرنے کے لیے پریرت کرتا ہے